हैलो हाँ अरे ये बताइए कि गाजराला चौराहा पर रामु दुकानदार से हमारी बात हो रही हैं हैलो अरे हम कह रहे हैं कि दुकान में सामान वामान है मतलब सब्ज़ी ठीक ठाक है ओके जी मैं जो है टमाटर आलू और गाजर हाँ गाजरअरे तो पुरी बात तो पुरी पुरी बात तो सुन लो गाजर भी हम को चाहिए एक किलो हाँ तो एकदम फ्रेश चाहिए बता दे रहे हैं पहले हाँ तो हाँ तो मतलब ऐसा ना हो कि हम घर पर हम मंगाये तो सड़ा निकल जाए तो ठीक नहीं रही क्योंकि मेहमान आ क्या है मेहमान आ रहे हैं हमारे घर ठीक है हाँ तो मैं

यह बताओ रेट वेट का क्या लगाओगे

अच्छा मतलब मोल भाव भी हो जाई वहाँ अगर आ जाएँ तो हम हाँ तो आपका दुकान कब तक खुला रहता यह बताओ जरा तो हम कब तक आएं जब तक सामान हमारा सेफ एकदम ठीक रहें उस हिसाब से हम आएं अच्छा ठीक है तब हम आ रहे हैं जल्दी आ रहें हैं तैयार करके रखना ठीक है ठीक है चलो रखते हैं